ہاں ہاں ہاں پلانٹ فیشن سے بات کر رہا ہوں کپڑا ہے کیا خریدنا ہے سوٹ خریدنا ہے کہ ساری لینا ہے کیا ہے

دیکھیے ریٹ کی بات ریٹ کی بات تو ابھی ہم آپ کو کلیئر نہیں بتا سکتے ہیں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا ہے کم والا بھی ہے زیادہ والا بھی ہے لیکن نہیں یہ سمجھیے سنیے سنیے نا ایک منٹ آپ تو آ جائیے دکان پر آ دکان پر آنے کے بعد آپ کپڑا دیکھ لیجیے اور دیکھ لینے کے بعد آپ کو ڈیڑھ دو ہزار پانچ ہزار سات ہزار تک کا میرے پاس کپڑا ہے آپ کو جیسا پسند آ جائے گا لے لیجیے گا ارے اس میں کچھ ہلکا پھلکا کم بییس ہو جائے گا اور کیا بات ہاں اوکے

جو بھی آپ لیجیے گا نا آپ آئیے آپ آنے کے بعد دیکھ لیجیے دیکھ لینے کے بعد ٹھیک ہے کچھ ہو جائے گا آگے پیچھے ہو جائے گا کر دیا جائے گا لیکن ریٹ ریٹ کا ریٹ ریٹ ریٹ جو ہے نا ریٹ آپ کو صحیح ریٹ دیں گے آپ کو کم بیش کچھ ہو جائے گا ہم کر دیں گے چیز اچھی دیں گے آپ کو ایسی بات نہیں ہے کہ چیز آپ کو آپ جو ہے نا آپ پورے مارکیٹ میں گھوم بھی لیجیے گا اور ہمارے جیسا مطلب کہ ریٹ آپ کو نہیں مل پائے گا سمجھے رہے ہیں اچھی کوالیٹ ہوں ٹھیک ٹھیک ہے آئیے

ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کچھ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے جو بھی مل جائے گا کچھ جو بھی آپ لیجیے گا سب مل جائے گا شکریہ سب کچھ ہے چادر اودر سب ہے جو آپ لیجیے گا سب مل جائے گا آپ کو